हेलो हाँ भैया ओला से बोल रहे थे जी कहाँ पर हो भैया आप दीन दयाल ये मैं तो ये दीन दयाल बस इस्टैंड में हूँ आप कहाँ फंसे हो आई सी एच के पास अच्छा भैया आ रहा हूँ मैं थोड़ा सा दो मिनट रुक लो आप वहीं पर खड़े रहना हाँ वहीं चाट वाले के पास हाँ वहीं जो नीचे लगाता है बग़ल में जी तो मैं ये बोल रहा हूँ भैया एक काम करो ना ये बस इस्टैंड के पास आप ही आ जाओ हाँ जहाँ पर ये बोर्ड लगा है हाँ हाँ हाँ नहीं जहाँ पे बस खड़ी होती है यहाँ की जी भैया